जोंनि कृस्टाननि हाबाया बिराथ बेंफाथिजों बिदिनो गिदिर हाबा जायो बेन दङ बिदिनो जानाय लोंनायफ्रा मोजां जायो अमाफ्रा बिदिनो माथाम माब्रै बिदिनो दावफोर बिदिनो ना जानाय लोंनाय बुहुथ मानसि जायो जोङो हाबाया गिदिर जाथारो बिदिनो जानाय लोंनायफ्रा गासिबो मोजां जायो हिन्जाव गोदाननो गाननाय जोमनाय साजायो मोजां मोजां बिदिनो नायनो मोजां नुथारो गाननाय जोमनायफोरखौबो हिन्जाव गोदानखौबो नायनो मोजां नुयो साजाय बाथाय हाबाया गिदिर जायो बिदिनो जानाय लोंनाबाबो मोजां जाजोबो जोंना गासिबो हाबाफ्रा मोजाङैनो जायो बिदिनो बोजों बोजोंनि मानसिफोर फैयो बोजों बोजोंनि मानसिफोर फैयो गिदिर गोलावफ्रा गारि लायै लायै फैयो बिदिनो बिदिनो आसिरबाद होयो आसिरबादफ्रावबो बिदिनो मोजां मोजां माल सिखारो थाखा फैसा बुर्जा बिदिनो सिखाङो बिदिनो मोजाङैनो जायो हिन्जाव गोदान लागोबो फैयो जायै लोङै बिदिनो मोजां बुजायहरो हिन्जाव गोदान लागोखौबो बिदिनो न'खरफ्राबो बिदिनो मोजाङैनो खुङो जानाय लोंनाय मोजां होजोबो